ہمارے ہمارے علاقے میں صحت کی دیکھ بھال کرنے کے پیشہ ور افراد اس طرح ہے کہ اسپتال میں زیادہ سے زیادہ مشینیں نہیں ہونے کے کارن بھی لوگوں کو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ دلی جانے پٹنہ جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جس سے ہماڑے آس پاس کے اسپتال میں زیادہ سے زیادہ مسین نہیں ہونے کے کارن بھی بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اور دوسرے اسپتال جانے کے لیے ڈاکٹر بول دیتے ہیں کہ دلی جاؤ پٹنہ جاؤ پٹنہ جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ جگہ پہ جانے کے لیے بھیج دیتے ہیں جس سے وہاں پر وہاں پہ زیادہ تعداد میں مسین ہونے کے کارن ہمارے علاج کا سمادھان بھی نکل جاتا ہے اور ہمارے علاقے میں اس طرح کی تکنیک نہیں ہونے کے کارن بھی لوگوں کو کئی طرح کی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صحت صحت میں بھی صحت میں بھی اگر یہاں یہاں پر علاج صحیح سے نہیں ہو پائے گا تو صحت میں بھی گڑبڑی ہوگی اور صحیح سے صحیح سے آدمی جی نہیں پائیں گے اور اور ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کے اسپتال میں زیادہ مسین نہیں زیادہ مسین بھی نہیں ہونے کے کارن آدمی زیادہ کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لاسٹ میں آدمی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے اوڑ سرکار کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے علاقے میں میڈیکل کالج میڈیکل اسپتال کھل جانا کھلنا کھلنا چاہیے کھول کھول کھولنا چاہیے اس میں سب سے سب سے زیادہ کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسپتال کھل میڈیکل کالج میڈیکل کھل جانے کے بعد لوگوں کو کٹھنائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا آس پاس کے علاقے آس پاس کے میڈیکل آس پاس کے میڈیکل ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکتے ہیں اور اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی میڈیکل کالج کھول دینا چاہیے جس سے اس میں زیادہ سے زیادہ ویوستھا جادہ سے زیادہ تکنیک کو رکھنا چاہیے جس سے کہ دوسرے اسپتال نہیں جانا پڑے اور ان کے علاج کے متاثر کرنا چاہیے اگر دوسرے اسپتال کو پہ بھیجنے کی ترغیب دیتے ہیں تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ تک سامان اسپتال میں سامان رکھنا چاہیے اور اس میں اس لوگوں کو کٹھنائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا